नमस्ते क्या लगेगा आपको क्या चाहिए हाँ नमस्ते

हाँ हाँ

और क्या चाहिए

नहीं

गुड़हल है गुलाब का है चमेली है गेंदा है और ई क्या क्या चाहिए पहले बताइए

सब दस दस रुपये का है

आइए आजमगढ़

नहीं नहीं कुछ फ़ायदा नहीं तो क्या करें किस टाइम आओगी तुम कब आओगी

मिल जाएगा कितना लेना है नहीं होगा

ठीक है नमस्ते